हेल' आदसा नोंथाङा एनआरसिनि बिस्सयै मा मा मिथियो एसे फोरमाय हरदो

आदसा माब्ला सिमाव साकस्सेस जाहैगोन

औ आदसा प्र'सेसा माबायदि लांब्ला मोजां जागोन

एरसननानै दं औ औ औ माखासेथ' लेगेसि गैया ओरैनो सोदों बेनि बेबस्थाया

औ

औ औ

औ औ औ औ औ जाबाय बिदिब्ला दे जाबाय दे जाबाय